खेल के लिए खेल के समय अलग जूता होना चाहिए और हम जूता पहनते थे जो जूता कपड़ा के बांधने वाला होता है होता था जो पैर में बांध लेने के बाद बहुत आराम बहुत अच्छा इतना अच्छा कि पहनने में पहने रहने से तो लग लगता है कि पैर में कुछ पहने ही नहीं है और हल्का हल्का दम महसूस होता है इस तरह से जूता का जूता बहुत ज़रूरी है खेल के समय पैर में पहने रहना किसी भी तरह से चोट आघात किसी भी तरह के तकलीफ़ से भी बहुत सुरक्षा आराम देता है इसलिए जूता बहुत ज़रूरी है और रह गया कि कपड़ा तो कपड़ा भी ज़रूरी है कपड़ा जो है कि आरामदायक होना चाहिए ढीला ढाला कपड़ा जो कि कपड़ा पहनने के बाद शरीर में बडी में लगे कि कुछ पहने ही नहीं है दम फ्री फ्री एकदम आराम दम संतुलित महसूस होता है होना चाहिए ऐसा कपड़ा हम पसंद करते हैं और आज भी खेलने के लिए अच्छा बांधने वाला जूता और जो है कि ढीला ढाला जैसा और आराम देने वाला आरामदायक कपड़ा पहनते हैं खेलने के लिए चाहे कोई भी प्रतियोगिता हो खेल हो दौड़ हो कुछ भी हो हॉकी हो फुटबॉल हो बैडमिंटन हो क्रिकेट हो जितने भी खेल हैं खेल होता है बाहरी खेल होता है बाहरी मैदानों में खेलने वाला जो खेल होता है ओ सब जो है इसके जूता और कपड़ों पर भी बहुत अहम मायने रखता है और उसका बहुत फ़र्क पड़ता है जितने ही अच्छा से अच्छा पैरों में जूता का पहना हो बांधना हो उसकी बंधाई पर भी बहुत निर्भर करता है और उसी तरह से शरीर में कपड़ा भी उसका बहुत मायने रखता है जो कि कपड़ा शरीर को बिल्कुल हल्का और फ्री महसूस दिलाता है इसलिए खेलने के समय खेल होने से पहले इन सब चीज़ों को इन सब बातों पे ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जूता कैसा हो हमारा जूता का बांधने का तरीका कैसा हो और कपड़ा कैसा हो कपड़ा कैसा पहनें इसलिए हमेशा कोशिश करना चाहिए कि खेल के अनुसार खेल जिस तरह का है जिस जिस खेल को खेला जा रहा है उसी हिसाब से खेल का हिसाब के मुताबिक भी कपड़ा हो तो बहुत अच्छा होगा